जी सर मुझे वह कंप्यूटर की स्क्रीन सुधारवाना था सर वह गिर गई थी मेरे हाथ से उसमें लाइन लाइन आ रही है एच पी का है

विंडो का नॉलेज नहीं है मुझे सर इतना तो सर इसमें प्राइस रुपये कितने लगेंगे कम से कम सर कंपनी का इतना नॉलेज नॉलेज नहीं है मेरे को भैया ने दिलाया था वह तो वह वह है वह उतना कन्फर्म नहीं पता मुझे घर पर है वह

हाँ वह चौबीस इंची के समथिंग का होगा

हाँ तो यह मतलब कब तक सुधर पाएगा जैसे हम मैं आज जमा करूँ तो आपकी शॉप कहाँ पर है भैया जी तो कितने टाइम से कितने बजे तक खुली रहती है अच्छा तो प्राइस कितना रहेगा फिर भैया बता देते आप सुधरवाना था अच्छा कनसेसन

फिर दिक्कत तो नहीं आएगी फिर दोबारा

ठीक है भैया रख रहा हूँ मैं